मैं सबसे ज़्यादा उन जगहों पे जाना पसंद करता हूँ जैसे स्थान में मंदिर धार्मिक स्थान हो और रिश्तेदारी में ये मुझे जाना बहुत पसंद है ज़्यादातर मैं बाबा बैजनाथ धाम मंदिर धार्मिक स्थल पे जाना पसंद करता हूँ सावन के महीने में मैं बाबा बैजनाथ धाम जाना पसंद करता हूँ जो सावन मास में झारखंड बिहार में बैजनाथ धाम है वहाँ हम लोग साथी घर पति पत्नी के साथ गए हुए हैं और बहुत सा अच्छा लगता है जब पैदल यात्रा करते हैं यहाँ से यहाँ से जब जाते हैं सुल्तानगंज उतरते हैं तो सुल्तानगंज से जब हम लोग पैदल के लिए निकलते हैं तो अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे आनंद ही आनंदमय शरीर हो जाता है शारीरिक कष्ट मन शांत सब दूर हो जाता है और इसी के चलते धीरे धीरे करते करते सुल्तानगंज से चलते हुए कुँवर सा रात में रुकने के बाद में सुबह हुआ कुँवर सा से चलते चलते हम लोग गोड़ियारी नदी क्रास करते हुए बाबा भैरोनाथ के स्थान पे फिर रात बिता करते हैं बिताने के बाद फिर से हम लोग चले गए जाते हैं बाबा बैजनाथ बाबा बैजनाथ में जाने के बाद दर्शन करते हैं दर्शनों में लंबी कतारें लाइनें लगती हैं लाइन लगने के कारण से टाइम ज़्यादा बीत जाता है और इसलिए थक पैदल रहते हैं पैदल के कारण से शरीर में थकावट होने के कारण फिर भी प्रभु श्री बाबा बैजनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और थकान को पीछे छोड़ देते हैं फ़िलहाल किसी ना किसी तरीके से बाबा भैरोनाथ बाबा वासुकिनाथ बाबा का दर्शन हो जाता है और उसी दर्शन की लालसा से चले आते हैं तो वहाँ से आ जाते हैं हाँ एक वहाँ से दर्शन ओर्सन करके घर पे चले आते हैं और एक बात हमें समुद्र पहाड़ ये बहुत अच्छे लगते हैं समुद्र और पहाड़ एक बार की बात बताऊँ कि हमने गया था घूमने के बहाने बाम्बे गए थे जूही चौपाटी वहाँ बंबा देवी दर्शन किये वहाँ दर्शन करने के बाद मैं समुद्र को देखा वहाँ समुद्र की लहरें मुझे बहुत सुशोभित बहुत अच्छा लगता था हमारे दोस्त कुछ थे मैंने बोला चल के जरा पास से देखा जाए बोले नहीं समुद्र का तूफान उठेगा दिक्कत हो मैंने कहा नहीं यहाँ तक आए हैं तो समुद्र को जरूर स्पर्श करना करूँगा माने नहीं हम लोग गए समुद्र में जाने के बाद वहाँ कुछ दूरियाँ बनाए रखे लेकिन मेरा मन लालक उत्साह इतना बढ़ गया कि मैं धीरे धीरे समुद्र के जलों के पास जाने लगा तो जब गया समुद्र को किसी ना किसी तरीके से जब छुआ स्पर्श किया और प्रणाम किया तो समुद्र की लहरें एकाएक ऐसी उठी कि मुझे वहाँ से पीछे हटते हटते फिर भी इतना प्रेसर सा था कि पाँच फ़िट हमें तूफान की तरह आया लहरें आती रही और भिगो दी भीग मेरा कमर तक पानी भीग गया उस कपड़ा भीज गया लेकिन मुझे बहुत आनंदित हुआ मुझे कपड़ा भीज जाने पर कोई दुख नहीं हुआ लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ और उधर से देखा तो समुद्र की लहरें जब पहाड़ों में जाके टकराती और बड़ा सा ऊपर सा और एक जबाल दिखता बहुत अच्छा लगता है एक बार की बात बताऊँ मुझे पहाड़ों में जाना पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है हम लोग दोस्त तीन चार लोग मिल के पहाड़ पे गए एक हमारे घर से मिर्जापुर के एरिया में एक है जंगल पहाड़ वहाँ गए वहाँ जाने पर मैंने हम लोग गए पहाड़ घूमा वहाँ उस पहाड़ पे के पास जाके थोड़ा सा घूमे टहले और लिट्टी बाटी बनाए खाए थोड़ा पहाड़ों में एक चीज़ की मुझे अच्छा लगता है बहुत सन्नाटा रहता है और उस सन्नाटे में हरी भरी चीड़ चीड़ के बीच हरी भरी हरियाली के बीच चिड़िया बहुत मधुर आवाज सुनाई देती है इसलिए मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं और तो और जिस एक और रिश्तेदारी में रिश्तेदार रिश्तेदारी में जाना मुझे और भी बहुत पसंद है क्योंकि किसी के यहाँ जाओ जाने और आने से बड़ा मान और सम्मान मिलता है लेकिन रिश्तेदार के यहाँ जाने से सम्मान तो मिलता है लेकिन रिश्तेदार के नहीं जाना चाहिए जैसे आज गए हैं तो कल सुबह आ जाओ ये नहीं कि तीन दिन वहीं रह जाओ तो ये हमारा हम ऐसे व्यक्ति हैं जो महीने दो महीने में एक बार जरूर अपने सिश्टर के यहाँ जाते हैं एक दो बार जरूर ससुराल भी जाते हैं तो अच्छी खासी अच्छी खासी स्वागत एवं व्यवहार होता है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इस और ऐतिहासिक के बारे में ऐतिहासिक के बारे में क्या बताएँ ऐतिहासिक स्थान जैसे चाँद अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन पहुँच नहीं पाते ऐतिहासिक जैसे इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का हो गया लेकिन वहाँ पहुँचना हम लोगों के बस की बात नहीं है जब तक नहीं होगी वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा तो ऐसे ही छोटे मोटी मंदिरों में हम लोग अपना समय व्यतीत कर लेते हैं और मन को शांत कर लेते हैं ज़्यादा मन जब घबराता है तो मैं स्थान में चले जाते हैं बेदौरा यहीं हमारे पास में बेदौरा नाथ मंदिर है वहाँ जाके अपना मन को शांत कर लेते हैं दर्शन भी हो जाता है मन को शांत भी हो जाती है और इसी बहाने किसी ना किसी रिश्तेदार से मुलाकात भी हो जाती है और फिर मुलाकात अगर रिश्तेदारों से हो गई तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ उनके यहाँ रहना भी हो जाएगा खाना भी हो जाएगा सब कुछ जाएगा और हंसी हंसी चार बातें भी हो जाएंगी सब कुछ हो जाने के बाद तो इसलिए हम यात्रा के लिए जाना पसंद करते हैं समुद्र भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पे भी जाना अच्छा लगता है ऐतिहासिक स्थान भी जाना बहुत पसंद है और मंदिर मंदिर हो बस मंदिर में हमें जाना अति अति अच्छा लगता है अधिक अच्छा लगता है धार्मिक स्थान हो धार्मिक स्थान जैसे हो और सबसे ज़्यादा रिश्तेदार रिश्तेदार के यहाँ जाना अति बहुत आनंद आता है तो इसी के साथ मैं अपना जो भी बातें हैं समक्ष आपके रखा इसी बाड़ियों इन्हीं शब्दों के साथ अपना

रखते हूँ जो भी है सब कुछ सही सही बता दिए जो अच्छा लगे ठीक है